हमर मैथिली फकरा एक ई छै कि जेनाकि भैंसकेआगाँ बीन बजाना भैंसके आगाँ बीन बजाबऽसँ कोइ फायदा नहि होइत छै मतलब ओ अहाँ ओकरा किछु कहबै तऽ ओ सुनबे नहि करत तऽ ई एक फकराके अर्थ भेलै कि अहाँ मानि लिअऽ चलू कोइ आदमीके किछु कहलिऐ तऽ ओ आदमी किछु सुनि ही नहि रहल यऽ तऽ एकर तात्पर्य इएह भेलै कि भैंसके आगाँ बीन बजाना हम अहाँकेँ किछु कहि रहल छी अहाँ हमरा किछु कहि नहि रहल छी तऽ कोइ फायदा नहि भेल तऽ ई इएह होइ छै कि भैंसके आगाँ बीन बजाबएसँ कोइ फायदा नहि होइत छै जेकि भैंस तऽ भैंस होइत छै भैंस नहि सुनैत छै भैंस अपन मग्नमे रहैए ओकरे लेल तऽ मग्न मऽ रहैए तऽ जखन ओ जखन मग्नमे रहतै तऽ ओ ककरो किछु सुनबे नहि करत तँ कहैत छै भैंसके आगाँ बीन बजाबएसँ कोइ फायदा नहि इएह अपन मैथिलीमे एक फकरा प्रचलित छै मै तऽ इएह दखैत कि भैंसके आगे बीन बजाबएसँ कोइ फायदा नहि अहाँ किछु कहि दिऔ कतनहुँ ओकर आगामे किछु कए दिऔ ढ़ोल नगारा किछु बजै दिऔ ओकर कोइ सुनबाइ हेबए वला नहि छै